हॅलो ही साई बॅकरीन लागला न्हय कन्फॅक्शनरी हय तुमी क्रिसमसाच्या स्विट्सांची ऑर्डर घेतात न्हय ओके म्हाका न्हय ऑर्डर प्लेस करपा जाय आशिल्ली पूण प्रायसीस कळपाक जाय आशिल्ले तुमी दोस कशे किलो धरल्या ओके आनी बिबिंका तुमी पॅक करून तुमी पॅकेटसांनी अशे हाफ के जी वन के जी तशी दितात न्हय ओके म्हणल्यार ती अशी फ्रेश केल्ली आसात न्हय ओके आनी दोधोल ओके आनी म्हाका ओके आनी न्हय म्हाका मिक्स फ्रूट केक आनी प्लम केक जाय आशिल्लो दोनी अवेलेबल आसा ओके ओके फायन मातशे ऑर्डर तुमी प्लेस करता घेतात तुमी ऑर्डर बरोवन जी हांव दितात ती ओके म्हाका न्हय एक तीन किलो दोस जाय म्हणल्यार वेगवेगळी एक एक किलो पॅकेट्सांनी पॅक केल्ली आं हय वेगवेगळी पॅक केल्ली तशेंच टू के जी म्हाका मिक्स फ्रूट केक जाय आनी एक के जी म्हाका प्लम केक ओके ड्राय फ्रूट केक आसा तुमचे कडेन जाल्यार म्हाका वन के जी वन के जी पॅक केल्या जाता ओके आनी बिबिंकांची पॅकेट्सय म्हाका एक्चुली एट हाफ के जी पॅकेट्सान जाय हय एट हाफ के जी हय हाफ के जी आनी वन केजीची म्हाका चार जाय आशिल्लीं तशें पॅकींग करून जाय हां बात्क करतात तुमी बात्क बात्क तें रव्याचो आयटम आसता पळय हां अजून तो येवचो आसा ओके आतां हें आयटम प्लेस केल्यार तुमी डिलीवरी दिता आमकां काय आमी येवचे पडटा ओके म्हाका न्हय तो ऑपोजीट हरी मंदीर मडगांव फ्लॅट नंबर टॅन बालविरा प्लाझा ह्या बिल्डिंगेन पावोपाचें हय बलविरा प्लाझा ओके बरें थँक्यू